ہلو جی بتائیے جی بالکل جی آپ جی اویلیبل ہیں آپ کمپنی بتائیے ہمارے پاس سیمسنگ ہے انفنکس ہے اور ریڈمی ہوگا ریلمی ہوگا اوپپو ویوو بتائیے آپ کمپنی میں چاہیے ریلمی دیکھیے ہمارے پاس ریلمی کا ایٹ نو ہزار کا ہے وہ اس میں فیچر ہے چار چونسٹھ چار جی بی تو ریم ہے اس کی اور چونسٹھ جی بی اسٹوریج ہے اور نوے کے ہائیٹ کی ڈسپلے ہے ایک سو اٹھائیس میں انفنکس کا ہے وہ دس ہزار کا پڑے گا آپ کو فور تھرٹی آئی جی آپ آپ ای ایم ای ایم آئی سے کر سکتے ہیں اور جی ہے بالکل کیمرے میں ہے چوننسٹھ میگا پکسل کیمرہ ہے اس میں

جی فور جی میں بھی کرے گا فائیو جی ہے سر ہوگی سر سارے فیچر اچھے ہیں ابھی آیا ہے نیو آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں آج ہی آپ پوچھ لجیے گا چان چاندنی چوک میں کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا کوئی بھی بتا دے گا آپ